कृषि के लिए खेती के लिए हम जल का प्रमुख स्रोत पहले नहर हुआ करती थी नहरें आती थी जैसे हम खेतों को बराते थे नहरों के द्वारा और हम नहरों का पानी बहुत ही अधिक मात्रा में आता था द अधिक लोगों की जरूरत पड़ती थी जिसके कारण हम सभी घर के घरवालों के साथ जाया करते थे मैं बहुत ही मज़ा आया करता था हमें हम अपने खेती करते थे नहर के पानी से जैसे जैसे नहरों का भी अन्त आ गया अब उसके बाद इंजल चालू हो गया इंजन से खेती की धीरे धीरे धीरे इंजनों का भी ऐसा हीं अंत सा आ गया अब लाइट के माध्यम से खेती की जाती है बया उसमें में अंदर मोटर लगा कर पानी के द्वारा खेत को बराते हैं बे अब तो इतना डिजिटल इंडिया हो गया जिस से बटन दबाते ही पानी आ जाता है पहले नहरों के द्वारा तथा बहुत दिन लग जाते थे खेत तक पानी लाने में उसके बाद इंजन से इंजन से पानी तथा तो अब तो पता नहीं चलता अब तो बटन दबाते ही तुरन्त ही पानी आ जाता है इससे हम खेती करते हैं